हम कोनो युट्यूबर देख कऽ खाना बनेनाइ नहि सिखलहुॅं यऽ या रेसिपियो जानऽके लेल हम ओ सब नहि देखैत छी हम खुदे कोनो कोनो चीज लऽ कऽ अपने चहलहुॅं जे एना बनेबै तऽ बढ़िऑं हेतै या कोनो नया चीज फेट देबै तऽ बढ़िऑं से बैन जेतै इएह सब हम खुदे अपन मनेमे करैत रहै छी अपने मन सँ किछो किछो बना लेलहुॅं हम ई सब युट्यूबर देखि कऽ नहि खाना बनबै छी आ खाना बनेनाइ सिखलहुॅं जे हम्मर मम्मी चाची ई सब खाना बनबैत छलए ने तऽ हम ओकरे गौर सँ देखैत छलहुॅं जे ओ सब केना खाना बनबैत छथि केना चाबल रहैया चाउर आ तेकरा ओ सब केना करै छथि जे ओ बनि जाइया कते देर तक ओ पानिमे रहैया जे फेर ओ सिझ जाइया आँच पर इएह सब हम समयके अन्दाज कऽ कऽ जे हँ एते देरमे भात सीझै छै तऽ हमहुँ बनेनाइ सिखलहुॅं यऽ जे हँ एते देरमे भात सिझ जतै फेर रहलै बात दालि इहो सब हम एनाहिये एनाहिये कऽ कऽ सिखलहुॅं सबजियो जेना भेलै तरकारी आलू बैगन भेलै आलू कोबी भेलै हम अपनेसँ जे मम्मी एना बनबै छथि बढ़िऑं बनै छथि हमहुँ एनाहिये बनेबै एनाहिये कऽ कऽ हम सिखलहुॅं हम यूट्यूब आर देख कऽ ओते नहि सिखलहुॅं हमरा यूट्यूब आर ओते बुझैयो नहि आबैया हम अपने खुदे मम्मी एना बनबै छथि बढ़िऑं होइ छै तऽ हमहुँ एनाहिये बनैयै मम्मी बनबै छै आलू कोबी तऽ हम आलू बैगन बनाकऽ एना देखै छियै जे केहन बनै छै मम्मी आलूके भुजिआ बनबै एना तऽ एना बनै छै सुन्दर लागै छै तऽ हमहुँ केना बनैयै जे सुन्दर लागतै तऽ हमहुँ वएह सब देखै छी जे मम्मी हमर केना बनबैया चाची हमर केना बनबैया हुनके सभक देख कऽ हमहुँ सिखलहुॅं यऽ ओ सब जेना जेना करै छथि तेना तेना हमहुँ कऽ कऽ हमहुँ हुनके सबसँ सिखलहुॅं रोटी भी हमरासँ गोल नहि बनैत छलए तऽ हम हुनके सबके गौर करैत रहियनि जे ओ केना बनबैत छथि जे गोल भऽ जाइया हम बनबै छी तऽ कोनो तीन टाङ्ग के तऽ कोनो चारि कोना कऽ बनि जाइया आ हुनका सबसे गोल केना बनै छै तऽ ओ सब हुनका सबके हम देखैत रहियनि गौरसँ जे ओ सब केना करै छथि जे ओ गोले भऽ जाइया हमरासँ किए नहि होइया इएह सब देखैत देखैत हमहुँ सिखलौं यऽ हमहुँ हुनके सबकऽ देखि कऽ आ बनेनाइ सबटा चीज सिख गेलौं हमरो आब सबटा चीज उहो बढ़ियाँ बनबऽ आबैया